असांजे घर जे ॿाहिरां हिक गाडन ठाहियो आहे असां बाग़ीचो जंहिं में असां ॾाढो सुहिणे नमूने गाडन खे सुहिणे नमूने गाडन खे ठाहियो आहे असां ऐं हुन में ई असां घा घास बि पोखी आहे हुन में घास जीअं जीअं असांजी खाध ॾींदा वेंदा आहियूं त उहा ॾाढी वधी वेंदी आहे वधी वेंदी आहे त असां हुन में कटिंग कंदा आहियूं थोरो थोरो मथां कटे छॾींदा आहियूं असांजे पासे का जेके पेड़ पौधा लॻियल आहिनि कटियल गाहु असां उहो खाध सां असां हुनखे लगाए छॾींदा आहियूं ताकी उहो बि खाध उन्हनि पेड़ पौधनि खे असांजे मिले उहे बि सुठे सुहिणे नमूने वधनि असांजे जीअं असांयो गाहु अञा एक्सट्रा वधे बची पवंदो आहे त उहो सुकाईंदा आहियूं सुकाए करे पोइ असां हिक गांइ पाली आहे त असां हुन गांइ खे खाराए छॾींदा आहियूं ऐं गाहु हेॾो फ़ाइदे मंद शइ आहे जंहिंखे तव्हां सुबु सुबुह जो जीअं सवेल उथी करे हुन घास ते अगरि घुमिजे त अखियुनि जी रोशिनीअ खे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे ऐं इहो ब्लड पेशर एक्यूप्रैशर इहो हिन में ॾाढो फ़ाइदो कंदी आहे जेको घास आहे माण्हू सुबु सुबुह जो हुन ते घुमे थो पियो ऐं हुन में ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि अखियुनि जी रोशिनी वधंदी आहे ऐं असां हुनखे गाह खे कहिड़े बि नमूने हुन में ॾाढी सारियूं बीमारियुनि खे ठीकु करण लाइ गाह ते घुमणु ज़रूरी हूंदो आहे घु घुमिजे हर माण्हूअ खे घुमणु खपे हिन घास ते